बुहुमनि सोलायनायखौ बुंनो थाङा थाङोबोलाथ' अनेग रोखोमनि सोलायनाय दं बुहुमाथ' गोदोनिफ्रायनो सोलायबोगासिनो दं जेरै गोदो मानसिफ्रा न' बां गैयामोन बेराय बेराय मैहुर खालामनानै जायो मोन बिनि उनाव सिभिलाइस्द ससाइटि फैयो देभलप जानानै मानसिफ्रा लासै लासै न' बां लुनानै जानाय मानाय बेफोरखौ सोलोंबोयो आदसा बेफोरखौ बाद होदो दा जोनि मदार्न इरायाव आरोना मदार्न इरायाव मेइनलि जोंनि थास थासारिआव दा बुहुमाव सोलायदों होननानै फैयोब्ला बांसिन साइन्स एन्द टेकन'लजिनि बेलायाव बेयावनो बांसिन आरो ओमफ्राय आकार माखासे कालसारआवबो सोलायनाय फैदों मानो होनबा ग्लबेलाइजेसन जानानै मानसिफ्रा मोनसे जायगायावनो थाला दानिया बयबो जायगानि मानसिफ्रा जेर जेरावबो बेरायनानै मानि बांसिन मानसिफ्रानो बबावबा मानसिनि मानसि जोंहाय मिक्स आप जानानै कालसारेलफोरावबो मिक्स जाबाय आरो कालसारेलल' नङा मिउजिक मिउजिक आनो होन जानाय लोंनायानो होन माने पिउजन जागासिनो आरोना दामा दा बे जुगाव आरो मदार्न अवाल्दआवहाय ओमफ्राय बुंनो थाङोबा दा कान्त्रि जों कान्त्रि कमपतेसन जेरेखम माबा इकनमिक देभलपमेन्टनि कम्पेटिशन बा मेनुफेक्थारिं ट्रेन्स इक्सपर्ट खालामनायनि कपेटिशन बिदिया बांनो हमबाय आरोना बेफोर बांनो हमबाय आरो माबा गावखौ गाव गावखौ कान्त्रिया गोरा देखायनो थाखाय दिफेन्स दिफेन्सनि टेकन'लजि फोराव बिराथ इनभेस्ट खालामो आरो आजिखालि गावनाव गैयाब्लाबो मालायनिफ्राय बायनानै बाबो बा गावनि कान्त्रियाव इनभेनसन खालामनानैबाबो बिदियैनो बिराथ गावखौ गोगगा लाखियो आरो दा आङो आंनि मोनसे सोलायनायखौ नुनानै गारजि मोनदों आरोना खि बे आजिखालि बांनाय सुबुं हांखो आरो एबा पपुलेसन बांनायजों आरो गोबां टेकन'लजि इन्दास्थ्रि बिदि नि पल्युशननि गेजेरजों हाय दा जोंनियावहाय मानि मा होनो बेखौ क्लाइमेट सेन्ज जानानै फैदों आरोना जायनि थाखाय दा हद हरखाबैनो बोथोरा सोलायो एखनबा एखनबा गरम जायो एखनबा थान्दा जायो थ' बेखौ आं बांसिन नुनो मोनदों आरो ओमफ्राय बुंनो थाङोबा बेखौ मोजाङै टेकेल खालामनांगौ नङाबा बेखौ टेकेल खालामनो हायाबा इयुनाव बा जोंनि इयुन जोलैया गोबां प्रब्लेम मोनहैनो हागौ आरो